जी बोलिए जी हम सोनी टेलर बोल रहे

और क्या चीज आपको सिलवाना है अच्छा

अच्छा सुनिए दीदी हाँ पेटिकोट का लेते हैं बीस रुपया और ब्लोज कर लेते हैं तीस रुपया प्लेन ब्लोज का और स्तर वाला ब्लोज का है अस्सी रुपया उसमें अगर डिजाइन दिलवाएगा तो डिजाइन के हिसाब से उसका पैसा बनेगा ठीक हाँ डिजाइन वाला को ज्यादा लेते हैं आपको अगर बाजू में डिजाइन दिलवाइएगा या फिर पीछे दिलवाएगा गला पर तो उसका ऑलरेडी रेट बढ़ जाता है वो आपको डेढ़ सौ एक सौ सत्तर दो सौ तक का चला जाता है ठीक है और अगर आप ये लहंगा सिलवाते हैं तो लहंगा का एक हजार रुपया लेते हैं क्योंकि लहंगा में अस्टोन होता है सितारा होता है उसमें सुई टूट जाता है तो उसे ज्यादा पैसा लेते हैं उसे ज्यादा मेहन हाँ उसका रेट ज्यादा है तो आप जो जो चीज सिलवाइएगा ना आप हाँ अच्छा तो तो सारा चीज सिलवाइएगा तो सूट का पड़ता है डेढ़ सौ रुपया और अगर सूट सलवार जो हो हाँ सलवार डिजाइन वाला को तो ऑलरेडी बढ़ ही जाएगा सलवार का भी बढ़ जाएगा अगर हाफ पटियाला सिलवा रहे हैं तो हाफ पटियाला में आपको कम पैसा लगेगा डेढ़ सौ एक सौ सत्तर में ही सिल देंगे अगर आप फुल पटियाला सिलवा रहे हैं तोऑलरेडी फुल पटियाला का ही हम लेते हैं अस्सी रुपया सिलाई और अगर प्लाजो आप सिलवाइएगा तो प्लाजो का आपको सौ रुपया लगेगा क्योंकि प्लाजो में मेरा रबर लगता है तो उसका ऑलरेडी आपका रेट बढ़ ही जाएगा तो और डिजाइन वाला अगर सूट सिलवाइएगा तो डिजाइन के हिसाब से उस पर पैसा लगेगा ठीक है दीदी आप आइए और कुर्ता का सुनिए ना दीदी आप बोले सर्ट सिलवाना है पेंट भी सिलवाना है तो आप आइए हाँ कुर्ता भी जो भी सिलवाना है आप आइए आपका रेट सबको हम बता दिए हैं आप आइए आप मिलिए हो सकता है तो मतलब आपका ज्यादा कपड़ा सिलवा रहे हैं तो उसमें एक दो रुपया कम जा बेसी हो जाएगा कम कर देंगे हाँ लहंगा और में जैसे हजार रुपया बोले हैं तो उसको कम करके हम आठ सौ रुपया भी कर देंगे क्योंकि ज अगर पूरा कपड़ा मेरे यहाँ सिलवाइएगा तब अगर थोड़ा आधा यहाँ और आधा वहाँ सिलवाएगा तब नहीं होगा अगर पूरा कपड़ा मेरे यहाँ सिलवाइएगा हाँ तो पूरा कपड़ा अगर मेरे यहाँ सिलवा रहे तो उसका कम कर दिया जाएगा एक दो रुपया ठीक है आप आकर मिलकर बात कीजिए